हाँ जी हो रही भैया

जबलपुर से बोल रहे हैं भैया अरे बहुत सारे मंदिर आप को क्या करना आप तो ये बताओ यार भैया अच्छा कितने लोग है भैया अकेले छोटी गाड़ी लगेगी बड़ी गाड़ी लगेगी ठीक है छोटी गाड़ी करा दें किते दिन घूमना है भैया एक दिन दो दिन दो दिन कहाँ कहाँ जाएंगे भैया आप बताओगे या मैं बताऊँ देखो एक तो भैया चौंसठ योगिनी का मंदिर है वहाँ जा सकते हैं त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है वहाँ जा सकते हैं कचनार वाला मंदिर है वहाँ जा सकते हैं पिसनहारी की फेमस मढ़िया है वहाँ जा सकते हैं फिर अपना यदि नर्मदा जी की एक आरती होती है बढ़िया गोरखपुर वाले घाट पर नर्मदा जी की आरती कर लीजिए वो भी एक बहुत अच्छा मंदिर है उसके उस पार जाएंगे वहाँ एक गुरुद्वारा है वो भी बहुत अच्छा है तो ये चार पाँच छः जगह है बहुत आराम से आप कर सकते हो और फिर उसके बाद भेड़ाघाट घूम लेना आप वहीं जबलपुर में तो ये पाँच छः जगह कर सकते हैं देखो भाई अपने यहाँ पर तो रेट फिक्स है यदि आप एक दिन घूमेंगे और ये मैं तीन चार मंदिर बता रहा हूँ तो तीन मंदिर हम एक दिन करेंगे तीन मंदिर एक दिन करेंगे तो आप पंद्रह सौ रुपये दिन देना मुझे ठीक है पंद्रह सौ रुपये दिन फिर से दोहरा रहा हूँ मै आपको बाद में आप कहोगे मेरी ऐसी बात नहीं हुई थी वैसी बात नहीं हुई थी भैया है ना पंद्रह सौ रुपये दिन यानी दो दिन के तीन हज़ार रुपये लगेंगे पचास परसेन्ट एडवांस आपको सुबह देना पड़ेगा जब मेरा ड्राइवर आपके पास पहुंचेगा तब आपको पचास परसेंट एडवांस देना पड़ेगा यानी एक दिन का किराया आपको देना पड़ेगा दूसरे दिन आप आएंगे दूसरे दिन का किराया आपको पहले देना पड़ेगा आपको बिल चाहिए तो जी एस टी अलग लगेगी बिल नहीं चाहिए तो जी एस टी नहीं लगेगी तीन हज़ार रुपये मे काम हो जाएगा आपका

नहीं नहीं वो भैया घुमाने नहीं ले जाएगा आपको वो मंदिर के सामने ले जा कर खड़ा कर देगा वो कोई ट्रेवल मतलब गाइड नहीं है वो आपको मंदिर के सामने ले जा कर खड़ा कर देगा मंदिर आप घूमिए अपने हिसाब से मेरा ड्राइवर आपको मंदिर के अंदर नहीं घुमाएगा भैया दूसरी बात एक चीज़ और भैया जैसा आप भेड़ाघाट घुसोगे या दूसरी जगह जाएंगे जो टोल लगेगा या पार्किंग का चार्ज लगेगा वो आपका होता है हाँ वो भी आपको हि देना पड़ेगा भैया गाड़ी आपके लिए गई है आपके लिए खड़ी है गाड़ी दस रुपये लगे बीस रुपये लगे जो भी लगेगा वो पर्ची देंगे वो पर्ची का आपको देना पड़ेगा दो या तीन जगह लगेगा आपका पार्किंग का चार्ज छः सात जगह में से दो तीन जगह लगेगा आपका पार्किंग का तो पच्चीस पचास रुपये उसके लगेंगे आप मुझे एड्रैस भेजिए भैया मै एड्रैस पे बिल्कुल समय पे गाड़ी पहुंचवा दूँगा और आप तो एडवांस दे दीजिए बस और बिल चाहियए हो तो बिल का पहला बताना ताकि मैं वैसा बिल अरैन्ज करूँगा और उसमें जी एस टी अलग से लगेगी ठीक है आप भेज दो आप एड्रैस फिर भी भेज दो मै भिजवा देता हूँ गाड़ी सुबह में ठीक है भैया ठीक है जी ओके जी हाँ